हैलो हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ उनका बी पी वगैरह चेक कराये थे हाँ हाँ हाँ तो उसके लिये हाँ थोड़ा मतलब हॉस्पिटल जा कर भी दिखा लीजिये आप और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जायेगा वहाँ पर हाँ तो वहाँ से आपको अच्छे से जानकारी मिल जायेगी बाकी पहले आपने ट्रीटमेंट कराये होंगे

हाँ हाँ तो एक तो इन्जेक्शन हो जायेंगे डेढ़ सौ दो सौ तक तो जी क्या बोले हाँ एक दिन में सिर्फ एक देना होगा क्योकि उनका बी पी लो हो जाता है इसलिये मतलब गर्मी भी ज्यादा है तो ज्यादा नहीं दे सकते एक दिन में सिर्फ एक ही देना पड़े एक ही देना है नहीं नहीं नहीं ज्यादा उनको ज्यादा पापड़ वाली कोठी नहीं देना उनको ऐसे नॉर्मल वाली देना हाँ उनको दाल देना मूंग की और रोटी चावल वगैरह नहीं देना हाँ नहीं नहीं नॉर्मल ही खाना देना उनको जैसे हल्दी बीज वो खिला देना हाँ ऐसा कुछ लगेगा आपको तो आ कर चेक करा लेना एक बार हाँ ठीक है